जेह्की आं'ऊ टी वी उप्पर दिक्खनी ते यूट्यूब उप्पर आ'ऊं किश किश रैस्पियां दिखदी रौह्नीं केह् केह् बनां केह् केह् बनां केह् नेईं बनां ते अवा जेह्की मेन मिकी जेह्की सारा हां शैल लगदी ओह् मास्टर शैफ गै लगदी ओह्दे च बी बड़ा मड़ो लोकां मकाबला करांदे लोक जित्तदे हारदे किश लोक तां मते गै दुखी होंदे ते रोंदे बी अवा केश तां खुश बी बड़े होंदे जित्ती दे जे होंदे फ्ही अवा इस इंदा हा बी बक्खरी फ्ही यूट्यूब तुस खोलो हां अज्जकल नमां जमाना लग्गा यूट्यूब उप्पर दिक्खो तां ओहदे पर बी किश किश दसदे रौंहदे किश किश बनाना जेह्की साढ़े घर समान बी होंदा उसी बी मड़ो अस नमियां नमियां सब्जियां तरीकै ने बनाए बनाने बनाई सकने आं अस ओह्दे'र बी यूट्यूब च इंस्टाग्राम उप्पर कोई बी तुस फोन होऐ थोह्ड़े श तां गूगल उप्पर बी तुस पुच्छन ओड़ने गूगल अस केह बनाचै अवा ओहदे च असें हिंदी च बोलना पौंदा थोह्ड़ा ते ओह् ते गूगल दसदा जंदा केह् केह् बनाचै केह् केह् नेईं बनाचै ओह्दे च सारा किश बनाउड़ो तुस ओह्दे'र बी मिकी बडा मुल्ख चा मिकी किश शैल शैल चीजां बना आ'ऊं ते लोकें बी खलां मेरा ते मन करदा कि आ'ऊं कुतै घर ई इक रुट्टी आह्ली दुकान हट्टी गै बनाउड़ा निक्की देई ते उत्थैं लोकें बनाई बनाई खलां कुदै राजमां कुदै किश कुदै किश सिक्खी सिक्खी र बा यूट्यूब उप्पर ते लोकें बी खुश होइयै खाना ते में बी लोकें ई खलाना फ्ही मेरा बी कम्म बनी जाना इ'यां कारोबार बी चली पौना निक्का निक्का होर इ'यै जेहियां चीजां दसदा अज्जकल ते टी वी आई गेदे पैह्ले जमाने टी वी बी नेईं ऐ हे तां बी जनानियें बड़ियें मुश्कलें दा सामना करना पेदा हून ते टी वी उप्पर बी नमें नमें औंदे रौंहदे किश किश कदें किश बनाओ कदें किश बनाओ टी वी आह्ले गै दसदे रौंहदे ओह्दे ने जनानियें गी बडी हिम्मत आई दी कि किश अस बी करी सकने उस चक्करै च यूट्यूब उप्पर बी बड़ा किश दसदे यूट्यूब उप्पर दुद्धै तनाले आह्लियां चीजां बी किश बी बनाउड़ो कोई कड़ी गै बनाना सिक्खे तां ओह् बी दस तरीके दी कड़ी बनांदे किश किश सारा समान होंदा बा असें पता नी होंदा हून यूट्यूब आई दी तां हून असें थोह्ड़ा थोह्ड़ा पता बी लग्गी दा जंदू दा नमां चला यूट्यूब जां किश किश प्रोग्राम तां होंदे गै रौंहदे हे पैह्लें बा असें पता नेहा होंदा हून असें पता लग्गी गेदा